खेल असांखे गतिशील ऐं फुर्तीलो ठाहींदो आहे असांजे दिलि खे हॾियुनि खे बि स्वस्थ रखंदो आहे ऐं हीउ मोटापो घटाईंदो आहे जंहिं में निंड सुठी ईंदी आहे शरीर में संतुलन बि ठाहे रखंदो आहे